हमरा विचारमे मैथिली दुनिआँके सबसँ मधुर भाषा छी अहाँ गूगलो करबै तऽ ओहिमे सर्च करबै तऽ दुनिआँ के सबसँ मधुर भाषा तऽ अहाँके ओहिमे अहाँके मैथिली नजरि आयत आओर मैथिली भाषाके प्रभाव सब भाषापर छै हिन्दियोमे ओकर किछु शब्द छै अङ्गीकोमे छै उर्दूओमे छै सबपर सबमे एकर किछु ने किछु शब्द मिल जायत